फोटोग्राफीके क्षेत्रमे भी काफी बदलाव आयल हन पहिने जब कैमरा छलय तऽ ओइमे रील लगबऽ पड़य ओइमे बैटरी लगबऽ पड़य बादमे बदलाव अयलै तऽ डिजिटल कैमरा भऽ गेलय जाहिमे रील नहि लागय लेकिन ओकरो बैटरी चार्ज करऽ पड़य ओइके बाद मोबाइलवला कैमरा आबऽ लागल तऽ शुरूमे बहुत कम मेगा पिक्सलके कैमरा होइ छलै आब हालके वर्षमे जे देखलहुँ हन अइ सालमे तऽ उ दू दू सए मेगा पिक्सल तकके फोटो कैप्चर करयवला कैमरा आबि गेल हन जेकि लोकके फोटोग्राफीके काफी आसान बनेलक हन आओर सुगम भी बनेलक हन साथ ही फोटोके क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा रहय छै ई लए कऽ बड़ा सकारात्मक बदलाव आयल हन अइ सालमे फोटोग्राफीके क्षेत्रमे